हाँ मुझे पक्षियों को देखते समय एक बार एक जंगली पक्षी से सामना हुआ था जंगली पक्षी से बचने के लिए मैंने एक झोपड़ी का सहारा लिया था झोपड़ी का सहारा लिया उसके अंदर गया तो उसमें मैंने एक दुर्लभ पक्षी को देखा दुर्लभ पक्षी बिल्कुल चल नहीं पा रहा था उसका पैर कटा हुआ था एक घायल था घायल था तो मैंने उसकी थोड़ी मदद की मेरे पास थोड़ा वो था सामान था लगाने के लिए और उसको खिलाने के लिए ट्यूब वगैरह थी लगाने के लिए थे खाना खिलाने के लिए दानें थे मुझे पक्षियों को घर से लेके आया था उसको मैंने खिलाने उसका थोड़ा संभाला उसको ध्यान रखा तो उसके चलने की थोड़ी हालत बनी जिससे उसका पैर में लगी हुई थी उस चोट को भी मैंने मलहम लगाया धीरे धीरे धीरे उसको प्यार से लगाया तो उसको भी थोड़ा आराम मिला इस वजह से मुझे दुर्लभ पक्षियों को देखना बहुत बेकार लगता है इस वजह से मैं कभी दुर्लभ पक्षी को नहीं देख सकता देखता हूँ तो उनकी सहायता करने को तो हमेशा खड़ा रहता हूँ